खेल जे छै से लोकके जीवनमे काफी समग्र जीवनमे गुणवत्ताके काफी अच्छा प्रभाव पड़ाबै छै जेना बात करल जाइ खेल कोनो भी खेल जे छै से सभसँ पहिने लोकके जे छै से अनुशासन सिखाबै छै कोनो भी खेल बिना अनुशासन के नहि भए सकैया तऽ ओ अनुशासन जे अहाँ खेलमे सीख रहल छियै जे अहाँ टीमस्प्रिट खेलमे सीख रहल छियै जे भाइचारा टीम खेलमे स्पोर्टमे सीख रहल छियै ओ अहाँ जे छै से अपन मुख्य जीवन धारामे भी आनि सकै छियै ओहिसँ जे छै अहाँके जीवनमे भी आगा अग्रसर बढ़ैमे एक लीडर बनैमे गेम अहाँक एक लीडर बनै लए सिखाबै यऽ आओर साथ ही साथ ओ अहाँके जे छै से अगर अहाँ लीडर नहि छियै तब भी अहाँ जे खेल मेचू अहाँके अपन जे पार्ट यऽ अपन जे अहाँके कार्य यऽ ओकरा बहुत अच्छासँ करब सिखाबै छी इएह चीज अगर अहाँ अपन जीवनोमे लए अनियै तऽ अहँ बिल्कुल बहुत आगा बढ़ि सकै छियै साथ हि साथ खेल जे छै से इन्सानके शारीरिक रूपसँ सशक्त बनाबै छै शारीरिक आ मानसिक एकग्रतामे मदद करै छै इहो चीज जे छै अहाँक जीवनमे बहुत अहाँकेॅं आगा लए जाइमे कारगर छै लेकिन एहिसँ की होइ छै जे अहाँके शारीरिक अगर अहाँ स्वस्थ छियै तऽ कहल जाइ छै स्वस्थ शरीरमे ही स्वस्थ मस्तिष्क के विकास होइ छै तऽ हाँ खेलके बहुत ही सकरात्मक प्रभाव छै अपन जीवन पर